हाँ मेरे शौक को आगे बढ़ाने के लिए मेरे परिवार वालों ने काफ़ी तरह से सहयोग और समर्थन दिया है जैसे की मैं फोटो अच्छी खींचता हूँ और अच्छी क्लिक करता हूँ और मेरे लिए उन्होंने बड़ा कैमरा दिलवा दिया और मेरे लिए एक दुकान खुलवा दी जिससे मेरे घर का रोजगार भी चल जाता है और मेरे पास लोग वा अच्छी अच्छी तस्वीरें बनवाने के लिए अक्सर आया करते हैं